मूंखे यादि आहे असांजे शहर में झूलेलाल मंदर ते प्रोग्राम हुओ उते मां मुंहिंजे पुटु खे उन में राहियो हुओ उन ॾाढो सुठो डांस कयो हुयाईं इन में उन खे इनामु बि मिलियो हुयसि ऐं मुंहिंजे छोकिरे स्कूल में बि प्रोग्राम हुओ उते बि डांस कयो हुयाईं ऐं चालीहे जो प्रोग्राम थींदो आहे उते बि डांस कंदो आहे मुंहिंजे झूलेलाल जो प्यारु जंहिंखें मिलियो आहे उहो हथ मथे करे उहो गानो ॾाढो वणंदो आहे हींअर राम जनम जो जेको उत्सव मञायो हुओ उन में मां मुंहिंजे पुटु खे राम भॻवानु ठाहियो हुओ उन में सभिनी उन जी आरती बि कई हुई मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी हुई ऐं मुंहिंजे पुटु हींअर छवीह जनवरी जो प्रोग्राम हुओ उन में बि डांस कयो हुयाईं उन में ॾाढो सुठो डांस कयाईं सभिनी ख़ुशि थी उन खे इनामु ॾिननि उहो मुंहिंजो यादगारु प्रोग्राम हुओ